टेक्नोलॉजी का मतलब है तकनीक अपने समय में तकनीक ने हमारे जीवन को पूरे तरीके से परिवर्तित करके रख दिया है और जब तकनीक है वह समय के बढ़ने के साथ साथ मनुष्य की आवश्यकताओं को पूर्ण करने के साथ साथ मनुष्य की एक जीवन सहायिका बन गई है जिस प्रकार पुराने समय में हम अपने उपयोग के लिए अलग अलग तरह की वस्तुओं का उपयोग करते थे

मनुष्य का अब केवल एकमात्र उद्देश्य अपने मनुष्य का एकमात्र उद्देश्य केवल अपनी ज़रूरतों को पूरा करना ही नहीं है बल्कि अपने हृदय की प्रसन्नता को बनाए रखते हुए ज़रूर अपनी ज़रूरतों को पूरा करना है ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार हम पुराने समय में अलग अलग तरह की चीज़ों का उपयोग करते थे लेकिन उन लेकिन उन वस्तुओं में कोई भी कलाकृति न होने के कारण उनमें नीरसता दिख जाती थी लेकिन बढ़ती तकनीक ने अलग अलग तरह की कलाओं का निर्माण किया है आज हमारे पास ऐसी मशीनें हैं आज हमारे पास ऐसे कलाकार हैं जिनकी मदद से हम वस्तुओं को उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति कराने के साथ साथ उनमें सुन्दरता भी उपलब्ध करा पाते हैं जैसे बहुत सी इमारतों का निर्माण हुआ प्राचीन समय में बहुत सी इमारतों का निर्माण हुआ लेकिन ऐसी इमारतें जिनमें तकनीक का प्रयोग हुआ लेकिन ऐसी इमारतें जिनमें कुशल कारीगरों ने अपनी कलाकारी दिखाई वही इमारतें आज विश्व प्रसिद्ध हैं और विश्व प्रसिद्ध होने के साथ साथ यह पूरे संसार में आकर्षण का केंद्र भी बनी हुई हैं अपने भारत की अगर हम बात करें तो हमारे भारत में जो बना हुआ ताजमहल है वह सर्वविदित है हमारे कुशल कारीगरों ने कई तरह की तकनीक का प्रयोग करते हुए इसको बनाया है और आधुनिक समय में तकनीक का स्वरूप बदल गया है आज हमारे आसपास इन्टरनेट आज हमारे आसपास इन्टरनेट और अन्य तरह के भी मीडिया प्लेटफार्म हैं जिनसे हम नई नई तकनीक को सीख सकते हैं और वस्तुओं को और भी अधिक उपयोगी और सुन्दर बना सकते हैं जिस प्रकार पुराने समय में हम सूत से केवल बने वस्त्रों को पहन सकते थे लेकिन आज के समय में तकनीक की मदद से पॉलिएस्टर पॉलिमर इन तरह के रासायनिक प्रदार्थों का प्रयोग होने लगा है और जिस पर अलग अलग तरह की कढ़ाई का प्रयोग करके अलग अलग तरह के रंगों का प्रयोग करके अलग अलग तरह की तकनीक का प्रयोग करके हमने इसकी सुन्दरता को और अधिक बढ़ा दिया है और जो तकनीक है वह हमको तरह तरह की चीज़ों को सीखने में मदद करती है घर में जो गृहिणियाँ हैं जो हाउस वाइफ़ का काम करती हैं तो काम निपटाने के बाद उनके पास बहुत सा समय बच जाता है जिसका उपयोग वह हमारी तकनीक का प्रयोग करते हुए विभिन्न विभिन्न तरह की चीज़ों को सीखने में जैसे खाना बनाने में खाना बनाना सीखने में जैसे रंगोली सीखने में जैसे चीज़ों की सुन्दरता बढ़ाने में हाउस डेकोरेटिन्ग में इस तरह से अलग अलग तरह की चीज़ों को सीख सकते हैं हमारे जो विद्यार्थी हैं वह टेक्नोलॉजी का प्रयोग करके आज कम्प्यूटर को कम्प्यूटर कोडिन्ग को मोबाइल कोडिन्ग को इस तरह का प्रयोग करके तकनीक से अपने आपको लाभान्वित कर सकते हैं कोई भी व्यक्ति जिसके पास अगर पढ़ने के लिए पैसा नहीं है अगर उसकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है तो वह टेक्नोलॉजी का प्रयोग करते हुए घर बैठे ही तरह तरह की जानकारी मोबाइल के माध्यम से इन्टरनेट के माध्यम से निःशुल्क प्राप्त कर सकता हैं एवं निःशुल्क प्राप्त करने के साथ साथ वह दूसरों को भी ऐसा करने में प्रोत्साहन दे सकता है ऐसा कोई भी आधुनिक समय में क्षेत्र नहीं है जो टेक्नोलॉजी से अछूता रहा हो सभी प्रकार की जगह सभी प्रकार के टेक्नोलॉजी सभी प्रकार के क्षेत्र चाहे वह कृषि से सम्बन्धित हो चाहे वह विज्ञान से सम्बन्धित हो चाहे स्पेस से सम्बन्धित हो चाहे एग्रीकल्चर से सम्बन्धित हो चाहे टेक्सटाइल हो चाहे पेड़ पौधे से सम्बन्धित कोई भी शाखा हो विज्ञान की कोई भी शाखा हो ऐसा कोई क्षेत्र नहीं है जहाँ पर टेक्नोलॉजी ने अपना काम न दिखाया हो और तकनीक का प्रयोग करने के साथ साथ हमको डॉक्टरों को वैज्ञानिकों को उचित परिणाम प्राप्त होता है और उचित परिणाम प्राप्त होने के साथ साथ जो परिणाम की एक्यूरेसी है वह बहुत ही सटीक मिलती है टेक्नोलॉजी के कारण हम बहुत बड़ी बड़ी अन्तरिक्ष की जो दूरियाँ हैं वह टेक्नोलॉजी के ही माध्यम से ही गणित गणना कर पाते हैं और टेक्नोलॉजी का प्रयोग करने के साथ साथ हम अपने ज्ञान को भी बढ़ा पाते हैं इस प्रकार जो टेक्नोलॉजी है उसने भारत के छोटे से लेकर बड़े व्यक्ति तक अमीर से लेकर गरीब तक और यहाँ तक कि अनपढ़ से लेकर पढ़े हुए लोगों तक ज्ञान को पहुँचाने का कार्य किया है चीज़ों को सीखने का कार्य किया है और इसी तरीके से समय के बढ़ने के साथ साथ लगातार टेक्नोलॉजी बढ़ती रहेगी और हमको हमारी आवश्यकता की अनुरूप बदलती रहेगी